हमरा आरके गाँवमे पूजा होइ हइ से सब कोइ पूजा हो रहले हन पूजाके सबके सब रंगके पूजा होइ हइ हमरा आरके दोसरा हमरा आरके पूजा हो रहलै जैसे छठि माइके हो हइ दूर्र अथी छठि अथी कथी कहै करबा चौथ होइ हइ ताहिके बाद दीपाबली दीपाबली होइ हइ ताहिके बाद जीतिया होइ हइ ताहिके बाद सब हर रंगके पबनी पूजा हो रहलै हन हुनकर पबनी ओहन होइ हइ हुनकर हमराके सबके सब चीज अच्छा लागै हइ जैसे सब कोइके पूजा पबनीके अच्छा अच्छा सब सब चीज लागे उगे हइ सबके सब रंगके पूजा जैसे राणा माइके अलग होइ हइ छठि अथी अथी दी दीपाबली अलग होइ हइ सब पबनी सबके सब रंगके होइ हइ से हुनका हुनका घरमे सब रंगके पबनी होइ हइ हमरा आरके जेना उप अथी नहि होइ हइ तऽ छोटका पबनी सबके होइ हइ हमरा आरके पबनी नहि होइ दीपाबली हो गेलै जैसे छठि पूजा हो गेलै नवरात्रि हो गेलै सब पबनी होइ हइ ताहिके बाद